दरभंगा जिलामे जे सरकारी हॉस्पिटल छै चाहे किछो छै तऽ गाँवके घनश्यामपुर थाना छै घनश्यामपुर जिला छै तऽ ओहिमे नहि छै हॉस्पिटलके कोनो सुविधा तैयो सरकारी तऽ लोकके एमर्जेंसीमे सभटा सभचीज भोगऽ पड़ै छै कोइ एहन रास्ता ने कुछो छै दखेनहार केनहार गाड़ी घोड़ा तऽ तैसँ हमरा सभके बड़ अथी पड़ै छै परेशानी बाल बच्चाके लोकके पढ़ेनाइ लिखेनाइ छै तऽ हमरा अइ गाँवसँ नहि कोनो सुविधा छै इसकुल ने किछो तऽ लोकके आन गाँव जाइ पड़ै छै हमरा सभके सभटा सभचीज केनाइ धेनाइ रखनाइ सभटा सभचीज भोगऽ पड़ैय देखऽ पड़ैय जब अइ गाँवमे ने किछो छै दरभंगा जिलामे सुविधा किछोके हॉस्पिटलके सरकारी तऽ हमरा सभके ओकर कोनो प्रयोग हेबाक चाही देबाक चाही हमरा सभके इन्दिरा आवास नहि भेटै छै ने ककरो दै छै ने कोनो सुविधा छै ने हमरा सभके कोनो लाभ भेटै छै ने किछु कए सकै छी हमसभ